आं दा मास्टार दिग्रि बड' अनार्सआव बेंथल कलेजाव आङो फरायगासिनो दङ आङो दा बेखौ मानि थाखाय फरायदों होनोब्ला आङो बर' मेदियामाव फरायनानै आङो बड' अनार्स लानानै आङो इयुनाव आङो सासे इयुन जोलै गथ'फोरखौ आरो फरायसालि फरायसु फरायसुलाफोरखौ फोरोंनायनि मोनसे थांखि दं आंहा दा बेखौ जाफुं होनो थाखाय आङो फस ग्रेजुयेट बड' अनार्सखौ आं दा फरायगासिनो दं